فصلوں کو بچانے کے لیے زراعتی تکنیکیں اور اصول استعمال کرنا اہم ہے زرخیز زمین مناسب کھیتوں کا انتخاب پانی کا موزوں اور مواقع پر پردہ کرنا اور پشوؤں کی صحیح طریقے سے اہمیت کے حامل ہیں بچی ہوئی فصلوں کو مناسب طریقوں سے اسٹور کرنا بھی ضروری ہے تاکہ وقت کے ساتھ ان کی قدر و وقت پر بھی پڑھے بیچنے کے لیے دوسری ریاستوں میں تجارت کے اصولوں کا اخذ کرنا اہم ہے اصولی طور پر دوسری ریاستوں کے بازار کو مطالعہ کریں مقصد کے تصدیق کریں کہ آپ کی فصل ان جگہوں کے مستریوں کے مطابق ہیں قوانین اور انصافی تجارتی اصولوں کا پالن کریں اور تاملات میں مختلف زبانوں اور ثقافتوں کا سمجھنے کی کوشش کریں